ہیلو آپ اولا کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں ایک کار بک کرنا چاہتی ہوں مجھے دہلی جانا ہے تو آپ مجھے دہلی تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کار بک ہو جائے تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ اس کی پرائس کیا ہوگی ون تھاوزن تو ٹھیک ہے کیا آپ مجھے ون تھاوزن میں دہلی تک پہنچا دیں گے اوکے تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ مجھے کہاں سے پک کریں گے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینٹنری گیٹ پہ کھڑی رہوں گی آپ مجھے وہاں سے پک کر لینا ہاں آپ کتنے ٹائم میں مجھے دہلی پہنچا سکتے ہو اوکے تھری آرس اوکے ٹھیک ہے آپ کل مجھے صبح نو بجے سینٹنری گیٹ پہ ملیے گا اور مجھے وہاں سے پک کر لیجیے گا اور مجھے دہلی تک ڈراپ کر دیجیے گا بارہ بجے تک ٹھیک ہے اوکے